बार्देज तालुका हो गोंयांतलो एक उदरगत उदरगत जाल्लो जिल्लो आसा बार्देजांत जे डेवेल्पमेंट गेल्ल्या धा पंदरा वर्सांनीं जाल्लें आसा तशें डेवेल्पमेंट आनी दुसऱ्या खंयच्याय जिल्ल्यांत जालां अशें म्हाका तरी दिसना मागीर तें

एक बरी कॉलेज आसा ते कॉलेजींत जर ऍडमिशन घेतलो जाल्यार तुका पर्संटेज बरी घेवची पडटा अशें म्हाका तरी दिसता की डेवेल्पमेंट जाल्ले कारणान बार्देज तालुकांत ट्युरीजमूय खूब वाडलेलें आसा मागीर अंजुना फ्री मार्केट हें पूण एक बार्देजांत खूब फेमस आसा